जब मैं बीमार पड़ती हूँ तो उसके लिए मुझे चिकित्सालय जाना पड़ता है वहाँ पर दवाई लेनी पड़ती है डॉक्टर के सलाह के अनुसार फिर उसके बाद हम घर पर आते हैं फिर पानी गर्म करते हैं फिर उसके बाद डॉक्टर के बताए हुए खाने खाते हैं जिससे हमें आगे प्रॉब्लम न हो फिर दवाई लेते हैं और आराम करते हैं मच्छरदानी में सोतें हैं अपने आसपास सफाई रखते हैं ताकि हमें दुबारा और कोई प्रॉब्लम न हो खाना खाना पीने का अच्छे से ध्यान रखते हैं ताकि हमें खाने पीने में भी कोई प्रॉब्लम न हो ताकि हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई न झेलनी पड़े जिससे हम दोबारा बीमार न हो सकें और हमें फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़े